वैसे तो मेरी रसोई में बहुत सारे उपकरण उपयोग होते हैं लेकिन उन में से प्रमुख उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक कुकर इंडक्शन ओवन और मिक्सर ग्राइंडर इन सब उपकरणों का उपयोग बहुत ही अधिक होता है जैसे कुछ उबालना हो तो उस में इलेक्ट्रिक कूकर का उपयोग करते हैं आज के समय पर तो मुख्य तौर पर इंडक्सन का उपयोग होना बहुत अधिक हो गया है जिस कारण इंडक्सन भी उपयोगी हो गया है ओवन की ज़रूरत हमें हर समय पढ़ते रहती है किसी भी चीज़ को रोश्ट करने के लिए हमें कढ़ाई कुकर इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन मुख्य तौर पर हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करेंगे तो इस में एक जो उपकरण है मुझे सब से ज़्यादा उपयोगी लगता है वो है मिक्सर ग्राइंडर हमारे जो मसाले हैं उनको मसालों को मिक्स करने के लिए ग्राइंड करने के लिए बहुत ही अधिक उपयोग में होने वाला उपकरण है इसी लिए मिक्सर ग्राइंडर मुझे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी लगता है